गंसे दमकलआबो मोजां मानो होनबा जों दैखरबो खुरस्लाबनो हायाब्ला दमकलफोर खुरनानैहाइ लोंनो गोनां जायो जेरैहाइ हादानफोर सिफायोब्ला बेयावथ' गोबांफ्राम मानसिफोर थाङो नालाइ बेवहाय ओमफ्राइ दैखरखौ खुरस्लाबनो हाया रां रुफानि माने फ्रब्लेम जानाइखौ बेखाइनो दमकलफोरखौनो खुरनानैहाइ माने लोंनो गोनां जायो दमकलआबो मोजां आरो माने दैखर गैयाब्ला दमकला गोबांथार हेफाजाब खालामो दै लोंनो हायो दै आरो आरोबाव दमकलआ दमकल बायनाइयावहाइ गोबांथार लाइन थानांबाइ आरो सबायाव थाङोब्ला एबा अबेबा मोनसे जायगायावहाय मोनसे गोनांथार हाबाफारि जाहैयोब्ला बेवहाय जों थाङोब्ला मानसिया गोबांथार जायो नालाइ बेखाइनो दुगैनो दै लोंनो थाखायहाइ बा आथिं आखाइ सुनो थाखायहाइ बे दमकल आवहाइ माने गोलावथार लाइन जानो गोनां जाबाइ आरो आरो गोलोमबोथोरावहाइ दमकला रान्नाइयाथ' राना नाथाइ बे दमकलखौहाइ माने गोबांथार सेर गोबावथार सेरबाइ थानो गोनां जायो आरो माने दै गनो थाखाइ माने एसे दैआ माने गद'नो नागिरा बेखाइनो गोलोमबोथोरावहाइ दमकलखौहाइ एसे गोबावयैनो नारनो गोनां जायो गोबाव नारनाइनि उनावसो बे दमकला माने दै गबोनो नागिरो आरो गोबावथार सम जोंहाइ माने गयोब्लाबो दै दमकलनि दैआ बोरैबा लहा मोनामो आरो लोंनो हाया हाया जायो अब्ला बे दमकलनि दै खौहाइ जोङो मोनसे जेनोबा बे आइरनखौहाइ गगानो थाखाइ हाइ बे आइ मोनसे बुस्थु बाहाइयो आरो बेवहाय जों दैखौ हाइ सोब्रनानैहाइ लोङो अब्ला बे दैआ मोनामा मोजाङै लोंजायो बेखाइनो दमकलाबो गोनांथार आरो मानसिनि थाखाइहाइ दैखर गैयाब्ला दमकला गोबांथार हेफाजाब खालामो मे गोबांथार मानसिनावनो दमकल दं आरो दमकलजोंहाइनो दै लोंनानैहाय थांनानै दङ आरो दमकलआबो मोजां दैखरनि दै आरो दमकलनिफ्राइ दैखरा मोजांसिन आरो